हाँ एक अच्छी फोटो लेने के लिए बहुत सी चीज़ें एक साथ आवश्यक है जैसे सही प्रकाश होना उस वस्तु का उस स्थान पर सही समय में होना जैसी कई प्रकार कि चीज़ें शामिल हैं मैं अपनी फोटोग्राफी को प्राकृतिक रखने का मैं प्रयास करता हूँ और इसके लिए सबसे आवश्यक है समय पर सही तरह से फोटो लेना फोटोग्राफी वस्तु ही कठिन काम माना जाता है इसमें विभिन्न प्रकार की समय पर अलग अलग फोटो ली जा सकती है इसमें मौसम का भी ध्यान देना आवश्यक होता है साथ ही वस्तुओं को फोकश करना उसको सेंटर में रख कर बाक़ी सभी को ध्यान में से हटाकर फोटो लेता हूँ यदि मुझे किसी फोटो में लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं एक लाइट साथ में ही रखता हूँ